हाँ बोलिए बोल बोलु हाँ हम आभा देवी बजै छी विकासनगर से

हँ अच्छा ठीक छै तऽ बतेबै तब ने जे कोन धानके बिआ केना लेनाइ यऽ कते लेनाइ यऽ ई सब बात बतेबै तब ने एक के जी धानके बिआ चाही तऽ कोन धानके बिआ चाही अहाँके अच्छा तऽ एबै तऽ तब ने हँ हँ महीन धान खोजै छी यही ने हँ तब अच्छा ठीक छै तऽ आबु तऽ बातचीत हेतै हँ रेट ऊट पता यऽ ने हँ तऽ ओकर दाम जादा छै ने ओ सब जादा दाम छै ने ओ सबके अथी लागबे ने करत तऽ हमरा देत तऽ हम देबे ने करब जे मार्केट मे रेट चलै छै ने हँ जे रेट छै से जे ओ देत से हमहुँ देब अहाँकेँ टेन्शन के कोनो गप नहि छै आब हँ तऽ दस बीस टका तऽ इधर उधर सब चीजमे हेबे ने करै छै एहन बात थोड़े छै जे नहि हेतै हँ ता रहबे करै छै कि नहि तब हमरा से सम्पर्क हेतै पहिले तब ने कोनो बात आगे बढ़तै ठीके छै तऽ हँ हमर घर भेल यहाँ पुर्णियामे पोलटेक्निक चौक लग अच्छा आबु घरे एबै तऽ बढ़ियाॅं से बातचीत हेतै वहाँ अहाँ हमरा से हँ आओर सब धान छै आओर सब धान छै देखबै हँ जेना मन्सुरी छै शरमा छै की कहय छै चारणचूड़ छै तऽ महीन धान सब हँ महीन धान कहै छियै ने अहाँ हँ गमकौआ धानमे तऽ अहाँकेँ कामोद भए गेल चन्दनचूड़ भए गेल इहे सब छै अच्छा हँ हँ हँ हँ यही सब धान छै तऽ आबिके जे अहाँकेँ क्वालिटी पसन्द हेतय ने ओ सब हँ अहाँ लऽ सकै छी आओर दाम भी कम हो सकै यऽ इमे कोनो

दोकानके तऽ इएह यऽ पोलटेक्निक चौक लग आएब हँ हँ पोलटेक्निक चौक विकासनगर हँ हँ विकासनगरमे हँ तऽ पोलटेक्निक चौक हंँ जेना कहय मतलब पोलटेक्निक चौक से आगे बढ़बय हनुमान मन्दिर छै बुझलिअइ ने हँ हँ हँ मरंगा कहाबय छै तऽ ओहि रास्ता से अहाँ एबय अच्छा ठीक छै तखन